खेती बाड़ी दी गल्ल ऐ कि पैह्लें लोक हल बाह्ंदे होंदें हे ते बीऽ लांदे होंदे हे हल बांह्दे हे बीऽ लांदे हे सामने बी लब्भदा हा कि स्हाबै स्हाबै दा बी पोवा दा ए अज्जकल ट्रैक्टर कन्नै बाह् दे बाड़ियां बीऽ इ यां खलारदे अद्धा दबोंदा अद्धा नेईं दबोंदा अल्लै हल बांह्दे हे ते बी सारा दबोई जंदा हा कि ट्रैक्टरे कन्नै बी नेईं दबोंदा ट्रैक्टरे कन्नै बी बाह्र रेही जंदा ओह् चिड़िया चुड़ियां लेई जंदी चुक्कियै ओह् खाऊड़दियां ते अज्जकल बाड़ियें हैल पा दे पैह्लां गोहा सुटदे होंदे हे पैह्लें पैह्लें साढ़े दादे परदादे हे कोई कुड़ियां नौकरियां हियां इयै कम्म करदे हे बाड़िये दा गै बाड़ियां कमानी ते खानी ते गोहे दा हैल सुट्टना अज्जकल ते बथ्हेरे हैल चलेदे

मतलब कि मक्कां हुंदियां मक्कां कनक हैल गोहे दा हैल होए ते गोहे दा हैल होए अं ठीक रौंह्दा सेह्त आस्तै बी ठीक रौंह्दा ते इक हैल एह् जेह्ड़ा सेह्त खराब करदा ते फसल बी नेईं इन्नी ढंगै दी होंदी एह्दे कोला एह् ठीक होंदा जे गोहे दा हैल होऐ ठीक रौंह्दा एह् होए दा के एह् एह्दी बजह् कन्नै इस हैल दी बजह् कन्नै अ अस ओह् नेईं करी सकदे फसलां निं अच्छी हुंदियां सेह्त आस्तै हानिकारक हुंदियां

ठीक ए पराने पराने बजुर्ग लोक हे जेह्ड़े बुड्डे लोक हे एह् खेती बाड़ी दा कम्म करदे हे टाइम पास करदे हे अज्ज दे जेह्ड़े लोक न अज्जकल दे बच्चे ओह् बाड़ी नेईं जंदे ना खेती बाड़ी करदे इयै सोचदे की ध्याड़ी लानी ते आटा आनुड़ना ते रक्खुड़ना बाड़ी जंदे निं बाड़िया जान अपनी सेह्त ठीक रोंह्दी बाड़िया फसल फुसल लान जियां मांह् होइये चने होइये सरेआं होई गेई दालीं शालीं लान कुश बी लान अदे अज्जकल दे बच्चे कुत्थें जंदे बाड़िया कदें बी नेईं जंदे बाड़िया कुत्थै जंदे इयै कम्म करना ध्याड़ी लानी ते शामी उऐ ध्याड़ी लाए दे आटा चौल लेइयै आए ते खाऊड़ने और ते बिच्च अज्जकल लोक गोहे दा हैल घट्ट ते डाया जूरिया एह् सुट्टादे हैल ते एह्दी बजह् कन्नै बी सेह्त खराब हुंदियां जियां केईं नेई रौंह्दे बंदे सेह्तां खराब हुंदियां जे अजकल ते इयै बदलाब होऐ दा ऐ बाड़िया लोग नेईं जंदे ना किश बदलाब बडा़ होई चुके दा वाडि़यै दा खेती बाड़ी करना लोग अजकल मतलब छुड़ी गै बेठे दे समझो इन्ने लोग मतलब सुक्षम होई गेदे कि मुल्लें गै लेइयै खानी मेहनत करियै नेईं खानी बाडियै मेहनत कीती दी होग ते खानी गै सरेआं लाई दी होऐ बाडि़या सरेआं दा तेल निकलदा मांह् लाए दे हून मांह् बी अपने खाने आस्तै लाए दे होन ते खरे मांह् निकली जंदे अपने खाने आस्तै खेती बाड़ी दा कम्म करना जरुरी होंदा ते हां मतलब कि